हेलो जी मैं अभिषेक जी मैं आप स्विग्गी के माध्यम से आपके रेस्टोरोंट में भोजन के लिए कुछ चीजों का आदेश दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा जी जी जी मुझे दाल तड़का चार मिशी रोटी ओर एक गुलाब जामुन का आदेश दे रहा हूँ जी और जे सुनिएगा आप जो दाल तड़का है उसमें जो मसाले हैं थोड़ा कम रखना और जो नमक है वह भी थोड़ा कम रखना हाँ हाँ और जो मीशी रोटी हैं उनको चार की जगह तीन कर दीजिएगा बिलकुल हाँ ओ हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल और जो मिठाई है उसमें थोड़ा चीनी कम रखिएगा हाँ हाँ ओ के धन्यवाद